बिहारमे जे सरकारी इसकुल छै तऽ छात्रवृति छात्रवृति पहिला क्लाससँ तऽ नहि भेटै छै जे बात छै पहिला क्लासमे लोक कहलक जे छात्रवृति छात्रवृति लेकिन छात्रवृति तऽ भेलै जाहिमे ड्रेसके बच्चाके ड्रेसके पाइ भेटै छै किताब कॉपीके पाइ भेटै छै छात्रवृति अलगसँ आओर पाइ अबै छै गाम घरमे गाँवमेमे जे पाइ अबै छै बच्चा सरकारी स्कूलमे पढ़ै छै पढ़ऽके महत्व तऽ मतलब ओते तऽ लोकके पाइ कौड़ी तऽ छै नहि जे लोक प्राइवेट स्कूलमे पढ़ेतै सरकारी स्कूलमे पढ़तै तऽ पढ़ऽवला बच्चा कतहु पढ़ि लै छै छात्र तऽ कि कहू अपनासबमे मतलब कि गाम घरमे सरकारी इसकुल खोलि तऽ देने छै छात्रवृतिके पाइ पहिला क्लाससँ नहि दै छै कनी मनी पाइ देलक बच्चासबके जाहिमे नहि होइ छै ड्रेस त्रेस किताब तऽ सरकारे घरसँ अबै छै जे बात छै तकरा बाद पहिला क्लास पढ़लक दोसर क्लास पढ़लक तेसर क्लास पढ़लक चारिम पढ़लक तकर बाद पाँचममे जे गेल पचमा क्लासमे तऽ ओहिमे पाइ भेटै छै छात्रवृतिके जे हमरो सबके भेटल अइ तऽ पाँचमी क्लासमे जे जेबै तखन छात्रवृति भेटत तकरा बाद अहाँके नौमीमे जेबै तकरा बाद अहाँके नौमीमे भेटत अहाँके साइकिलके पइसा भेटत छात्रवृतिके पाइ आएत ओकरा बाद पाइ लगै छै सरकारिओ इसकुलमे एहन नहि छै जे पाइ नहि लगै छै लगै छै पाइ जे फॉर्म भरबै तऽ एकोटा फॉर्मके ई नहि हैत जे पाइ नहि लेत सब फॉर्मके पाइ लेत बढ़िआँ जकाँ सरकारके तरफसँ नियम लागू हुअए चाहे नहि हुअए मास्टरके जे बात छै एकटा फॉर्म देत नहि कि पाइ अहाँके लऽ लेत बारहमीमे अबै छै दसमीके जे परीक्षा पास करै छै ताहिमे एसस्कॉलरशिप अबै छै छात्रवृतिके पाइ फर्स्ट डिवीजनवला बच्चासबके वएह फेर बारहमिओमे होइ छै बारहमिओमे फेर अबै छै एसस्कॉलरशिप ई छात्रवृतिके पइसा से तऽ ठीके केने छै सरकार कनी मनी तऽ हेल्प भैए मदद भैए जाइ छै घर परिवारके बेटीके लोक नहि पढ़बै छलै लेकिन आब जे दै छै पाइ कौड़ी तऽ बेटिओके लोक पढ़बै छै